आं मिस'निफ्राइ मबाइल कभार मोनसे बिहरदोंमोन ना ओमफ्राय बे मबाइल कभारा आंना खालार आबो मिलाया ओमफ्राय हाय बोरैबा बाइनाय सो फैदों ना आरो कभारानो ओमफ्राय हाय मबाइल कभार बिदिनो खालारखौबो आङो माबा हवाइट खौसो बिहरदोंमोन ओमफ्राय ग्रिनसो फैदों ओमफ्राय बायनायसो फैदों दा मा खालाम बावनांगौ आं ओमफ्राय हाय रिथाननि जेबो माबा अबसनानो गैया आरो ओमफ्राय पैसाखौबो आंहा होखानायसोमोनना ओमफ्राय हाय बेबाइदि सफैयगोन सानाखैमोन आरो मोजां जेनबा मोजां फ्र'दाक्थ माबा नायनानै बिहरनाय मोजां सफैगोन सानदोंमोन आमफ्रायहाय जेबो दा रिथान खालामफिननायनि माबायानो गैया ओमफ्राय दा दोस्रायावसो बायनां बायनांगौ जाबाय आरो मोजां मोननानै बिहरदोंमोनना ओमफ्रायहाय गैया गाज्रिसो फैनानै ओमफ्राय दस्रा बेलेग दखानावसो बायनांनाय जाबाय